जय झूलेलाल कीअं बसि ठीकु आहियो अॼु कीअं अचणो हुओ मुंहिंजी शॉप ते अच्छा ॿुधायो सेवा में छाए

अच्छा त तव्हां घोट जे ऐं पुट जो ॿिनिनि जो हिकिड़े ई ॾींहुं अथव न अच्छा त ॿिनिनि जो हिकिड़ो ई केक ठाइणो अथव या ॿिनिनि जो अलॻि अलॻि कराइणो आहे अच्छा ॿिनिनि जो डीफ़रंट ठाइणो आहे त पुट जो केक तव्हांखे कीअं ठाइणो आहे मूंखे हुनजी थीम ॿुधायजो मां कस्टमाइज़ केक करंदी आहियां त तव्हां हा तव्हांजे थीम ते ॿुधाईंदा हुन थीम ते मां तव्हांखे प्रिपेर करे सॼो रेडी करे ॾींदीमांव

अच्छा अच्छा त तव्हांजे पुट जे बडे में चॉकलेट फ़्लेवर जो केक खपंदव चॉकलेट में बि ॾिसो गनाश थींदो आहे डार्क चॉकलेट थींदो आहे या लाइट थींदो आहे तव्हांखे कहिड़े टाइप जो खपेव लाइट चॉकलेट ई खपेव ठीकु आहे ऐम काटून हुनखे कहिड़ो वणंदो आहे डोरेमॉन हा त त तव्हांजो पुटु केक हुन में लाइट चॉकलेट फ़्लेवर काटून डोरेमॉन जो काटून मथां ड्रॉ कराइण आहे ठीकु आहे ऐं डेकोरेशन पोइ मां हुन हिसाब सां ई थोरो थीम जे हिसाब सां करे छॾंदमांव बाक़ी तव्हांखे केक जी क्वॉटिटी केतिरी खपेव केतिरो घणे किले जो ठाइणो अथव बट ॿ टे सौ महिमान अथव अच्छा हा त ठीकु आहे टे किलो घणेई थी वियो तव्हांखे न त वधीक न ठाराएजो त ॿ ॿ केक थींदा त तव्हांखे वधीक ई थी वेंदो मूंखे त वांधो कान्हे मां त ठाहे ॾेई छॾंदमांव पर फ़ालतूं तव्हां अजायो एतिरा पैसा वेस्ट करो ऐं हसबैंड जे हिन में तव्हांखे कहिड़ो ठाइणो अथव अच्छा तव्हांजा हसबैंड टीचर आहिनि हा न हा त हा पोइ हुन में जीअं टीचर जी थीम थींदी आहे त हुन में ॾिसो हिकु त बोर्ड आहे चॉक आहे हूअ लॻाराए था सघो या डायरी तव्हां रखाए था सघो जीअं टीचर थियनि था उहा थीम त हुनजे मथां सूट करंदी उहा सुठी लॻंदव ही फ़्लेवर कहिड़ो खपेव तव्हांखे पाइनेपल फ़्लेवर अच्छा तव्हांजो ह घोट जो फ़्लेवर फ़ेवरेट आहे पाइनेपल फ़्लेवर अथव हा न हा त ठीकु आहे इहो ठही वेंदो ऐं उन्हनि जी बि सेम ई आहे टे किलो ई केक ठाहिणी अथव अच्छा त ॿिन्हिनि जी टे टे किलो जी केक थींदव ऐं तव्हांजे घोट जे केक में तव्हांखे पहिरीं त पाइनेपल फ़्लेवर खपेव ऐं टीचर जी थीम जो खपेव हा न अच्छा ऐं तव्हांजे पुट जे हुन में तव्हांखे लाइट चॉकलेट खपेव ऐं डोरेमॉन जो थीम अचे ठीकु आहे ॿिन्हिनि जी टे टे किलो जी ओके हाणे तव्हां मूंखे पेमेंट तव्हां मूंखे आहिनि हींअर ई ॾियणो पवंदव हाफ़ पेमेंट छोक ॿिन्हिनि जा हिकु हिकु केक जा तव्हांजा थींदा हूअं त अठ सौ थींदा आहिनि पर तव्हां अगरि कस्टमाइज करायो था त किलो जी केक जा हज़ार रुपया थींदा आहिनि त तव्हांखे टे किलो जो केक अथव त हिकु केक जा तव्हांखे टे हज़ार लॻंदव त ॿिनि जा थी करे तव्हांखे छह हज़ार लॻंदव हा त ठीकु आहे तव्हां चयो था एतिरो त मां थोरो कंशेशन करे ॾींदीमांव ॿिन्हिनि जा केक ॿ केक ठारायो था त मां तव्हांखे साढी पंज हज़ार में ॾींदीमांव पर तव्हांखे हींअर टे हज़ार पेमेंट तव्हांखे एडवांस करे वञणी पवंदव छो की मूंखे हुनजे लाइ जेको सामान खपे ऐं एड्रेस तव्हांजो किथे पहुचाइणो अथव उहो मां पहुचाए न सघंदसि तव्हांखे अचणो पवंदो केक वठण जे लाइ हींअर सीजन मुंहिंजी जाम सुठी हले पेई त मां मूं वटि एतिरा कारीगरु कान्हे त तव्हांखे घरि पहुचाए सघे

तव्हां मूंखे टे हज़ार एडवांस ॾेई वञो हींअर बाक़ी जा अढाई हज़ार तव्हांखे जेॾीं महिल केक जे वठणु ईंदव हुन टाइम ते तव्हां पेमेंट करे सघो था हिन तव्हांखे नम्बर मुंहिंजो कार्ड ॾिया थी हुन में नम्बर अथव तव्हां हुन में जीपे बि करे था सघो हुन में हुन में ठीकु आहे ऐं तव्हांखे शिकायत जो त कोई मौक़ो कोन मिलंदो मुंहिंजो कंपनी जो बेस्ट मुंहिंजे दुकान जो थींदो आहे घेवर इहा सभ जॻह में बेस्ट हूंदो आहे ऐं तव्हांखे टाइम ते डिलीवरी बि मिली वेंदव बट बसि हींअर पेमेंट करे वञजो बाक़ी जेको हुजे मूंखे रेट रेटिंग ॾिजो की तव्हांखे कीअं लॻो मुंहिंजो केक

जी जी ठीकु आहे पोइ मूंखे ॿुधाएजो तव्हांजो फ़ंक्शन कीअं वियो केक सभिनि खे वणयो न ठीकु आहे जय झूलेलाल